पेडे जिलेबी खाजें पेणोयो चकली दोश दोदोल नेवरी बिबिंका शंकर पाळी मुगाचे लाडू उकडे तांदलाचे लाडू आलेबेले फवाचे लाडू बुंदीचे लाडू येल्लापे बुलिना खाजूर गोडशें दोदोल नेवऱ्यो बॉल मनगणे पातोळ्यो शंकरपाळी सान्ना शिरवळ्यो रवा लाडू पायस

सुकुरुणे पिनाग्र दोदोल खतखतें मांडे गोड पेज घोस पणसाची पातोळ्यो चुरमो रोसाची खीर पाडास अलोऱ्यो पंच खास केळ्याची हलवा अनासा हलवा काडयो बोडयो गोन तिजान